हाँ अलग अलग प्रकार के मौसमों में दौड़ना जैसे गर्मी में दौड़ रहे हो वहाँ पर आपको घुटने और बनियान में ही दौड़ना है जिससे आपको गर्मी लगेगी तो पसीना भी बाहर निकले पसीना बाहर निकलेगा तो अपने कपड़े ख़राब नही होंगे इस वजह से जूते पहनो एक निक्कर पहन लो बस उससे दौड़ोगे तो आपके कपड़े ख़राब नही होंगे उनसे और ठंडी में दौड़ोगे तो ठंडी में आप तो शर्ट पहनना है और एक पै लोअर पहनना है पजम्मा पजम्मा पहनोगे तो फिर आपको ठंड भी नही लगेगी और दौड़ भी कर पाओगे आपकी सर्दी न लगेगी सर्दी न लगेगी तो आपकी जुकाम नहीं होगा आपको बरसात में दौड़ोगे बरसात में दौड़ोगे तो आपको सिर्फ कच्छा पहनना है कच्छे पहन के दौड़ना है जिससे आपका कपड़े ख़राब नहीं हो तो आप दौड़ करोगे तो जूतों से आपके पानी छोड़ता है उससे कपड़े खराब नहीं होंगे